आतां तुज्या सारक्या चलयेक खुबशे प्रोबल्मस क्रिएट जाले आनी आतां तरी पूण तूं शिकलें दोन गजाल्यो कळ्ळ्यो सोसायटी म्हणटा ती कितें कळ्ळी इन फ्युचराक अशे तरेचे प्रोबल्म आनी चलयांक जाले आनी एका परस चड चलयो तुजे कडेन आयले म्हणटकीच त्या वुमन्सांक त्या गल्यांक एम्पावरमेंट जावपा खातीर तूं कितें सजेस्ट करतलें कश्यो कश्यो तांकां गायड करतलें कितें आयडिया दितलें तांकां हांव पयलीं समजावन सांगतलें बाबा कितें प्रोबल्मस आसा पळय ताचें सारके सोल्यूसन घेवन ताका सांगतलें बाबा ह्याच तरेन चल वायट वटेन केन्ना वचनाका आनी तांकां पयलींच सांगतलें बाबा स्विसायड केन्ना सारकी गजाल न्हय स्विसायड करपाक केन्ना लायफांत वचपाक जायना कित्याक एकूच लायफ दिल्लें आसता देवान जें आमी खोशयेन जगूंक जाय केन्नाच अशें बाबा म्हणूंक जायना बाबा हें लायफ कितें दिलां आपल्याक स्विसायड करया अशें केन्ना लायफान चितूंक जायना फक्त स्विसायड हो केन्नाच पॉयन्ट येवंक जायना एट द एन्ड लायफान कितें जाता तें सदांच चितूंक जाय जावं शेर करून सगळ्यांक अनडर्स्टेंड करून